असांजे भारत देश केतिरी तरक़ी करे छॾी आहे केतिरनि ई खेत्रनि में अॻियां वधी रहियो आहे भारत मोबाइल जे खेत्र में त कुझु वधीक ई मोबाइल मां एॾा सुख आहिनि पुछो ई न हुन में केतिरा ई एप्स आहिनि जीअं त गूगल यूट्यूब फेसबुक वॉट्सप ॿिया केतिरा ई हिन में एप्स आहिनि चाहियूं त असां हिन मां सुठा सुठियूं ॻाल्हियूं खणी सघंदा आहियूं ऐं चाहियूं त न हिन में केतिरा ई सुख आहिनि जीअं त वॉट्सप में असां केॾी महिल बि कहिड़ो बि नापो हुजे सैंड करे सघंदा आहियूं मोबाइल कॉल करण ते केतिरो ई टाइम वेस्ट थींदो आहे पर अगरि असां वॉट्सप करे छॾंदा आहियूं त कुझु ई सैकेंड ते मैसेज पहुची थो वञे ऐं असां टॉकिंग खां बची वेंदा आहियूं फेसबुक में माण्हू किते घुमणु कतण त वञे थो त पंहिंजा फोटोस वग़ैरह विझनि था ऐं माण्हुनि खे खबर थी पइजी वञे कि केरु कहिड़े हंधि वियो आहे ऐं स्टेटस में बि काफ़ी कुझु जानकारी मिली थी वञे ऐं स्टेटस ते माण्हू केर गुज़िरी थो वञे छा हुननि जा बि फ़ोटोज रखनि था अॼु माण्हू मोबाइल में हेतिरा गुम थी विया आहिनि सॼी संसार जी जानकारी असांखे मोबाइल जे द्वारा मिली थी वञे ऐं गूगल ऐं यूट्यूब त पुछो ई न केतिरा ई फ़ाइदेमंदु आहिनि असांखे अगरि कंहिं बि नई शइ जीअं रेसिपी वग़ैरह सिखणी हूंदी आहे त मां यूट्यूब ते या गूगल ते सर्च करे सुठे में सुठे नमूने ठाहे वेंदी आहियां ऐं मां लेडीस टेलर बि आहियां मूंखे कोई न्यू पैटन हूंदो आहे जेको न सम्झ पवंदी आहे त मां यूट्यूब ते सर्च करे वेंदी आहियां ऐं यूट्यूब ते ॾाढो सुठे नमूने ॾेखारींदा आहिनि असां जूं केतिरियूं ई प्रॉब्लमूं सॉल्व थी वेंदियूं आहिनि अहिड़ी तरह टैक्नोलॉजीअ मां केतिरा ई फ़ाइदा आहिनि ऐं नुक़सान बि आहिनि असांखे ध्यानु रखी करे इन में सुठियूं ॻाल्हियुनि ते थोरो फोकस करणु खपे ऐं मां पर जब कि चवंदा आहिनि मोबाइल मोबाइल हेॾी न यूस करणु खपे इहा ॻाल्हि बि सही आहे असांखे कंहिं एमरजैंसी में मोबाइल यूस करणु खपे पर हिन में केतरियूं ई फैसिलिटियूं आहिनि त न चाहींदे हूंदे बि इंसानु मोबाइल जो यूस करे थो किते न किते सही बि आहे माण्हू ॿे जे महोताज नथो थिए मोबाइल मां ई कमु थो थी वञे केॾी महिल मिटु माइतु हुजे थो अची था वञनि असांखे रेसिपी ऐं सब्ज़ी वग़ैरह कुझु ऑडर करणी आहे त असांजो अची ऑडर करण ते अची वेंदी आहे ऐं कपिड़ा लटा बि मीशो एप सां शॉपिंग करे सघंदा आहियूं जेके सुठी रेंज में अची था वञनि ऐं असांखे मोबाइल जो बि यूस करणु खपे प्लस अंदर बि दुकाननि सां बि शॉपिंग करणु खपे कंहिं दुख सुख में यूस करण खपे असांखे मोबाइल जे द्वारा घुराईंदा आहियूं त कंहिं कंहिं महिल कोई सुठो प्रोडक्ट न बि ईंदो आहे ऐं हिन करे दुकानदारनि जे हुन ते असरु पइजी वियो आहे हिन जे करे जेतिरो थी सघे असांखे दुकानदारनि खां वठणु खपे ऐं कंहिं एमरजैंसीअ में ई असांखे ऑनलाइन परचेसिंग करणु खपे